मेरी मां गै मेरे आस्तै सब कुछ ऐ ओह्दी वजह् कन्नै गै में इस जिंदगी च आई ही ते उन्नै गै मी सब कुछ सखाया अच्छा बुरा सारा किश उनें गै समझाया अज्ज में जो कुछ बी आं अपनी मां दी वजह् कन्नै मां ही मां है मां ही जन्नत का नूर ऐ मां दे बगैर ते दुनिया च कुछ बी नी ऐ मां कोला गै संसार शुरू होंदा ते मां उप्पर गै खतम होंदा थोह्ड़ी हारी दर्द होऐ तां बी मां गै याद आंदी कि मां असेंई लग्गी अगर उ'यै मां इक डाक्टर बनियै साढ़ै आस्तै डाक्टर दा रोल अदा करदी हर तकलीफ बिच्च साढ़ा साथ दिंदी